पंज जेनवरी उणिवीह सौ अठानवे अरिड़हं मार्च उणिवीह सौ अठहठि नव मई ॿ हज़ार टे वीह दिसम्बर उणिवीह सौ चोरासी पंजवीह अप्रैल ॿ हज़ार सत